नमस्ते हाँ मेम आज स्पेशल क्लास है तो हम आपके बच्चे को चालीस मिनट एक्स्ट्रा रोकेंगे स्कूल में ठीक है मेम इस्पेसल क्लास है सेलेबस कम्प्लीट नहीं है कम्प्लीट करना है तो रुकना तो पड़ेगा हाँ तो मेम अब हम क्या बतायें स्कूल कि तरफ से छुड़वा दिया जायेगा आप जाइये घर तक वैन जायेगी स्कूल से सारे बच्चे को छोड़ देगी और भी बच्चे हैं साथ में स्पेशल क्लास है ना सेलेबस जो कम्प्लीट नहीं है वो कम्प्लीट किया जा रहा है हाँ ठीक है मेम आप जाएं हम बच्चे को छुड़वा देंगे वैन जायेगी ना सारे बच्चों को छोड़ने तो आपके बच्चे को भी छोड़ देगी हाँ पढ़ने में बहुत अच्छा है हाँ मैं क्लासरूम का मोनिटर है टोपर भी क्लास का मेम जितने टाइम पर रोज आते हैं उसे चालीस पचास मिनट लेट होगा और क्या जाइये घर पर हम बच्चे को छुड़वा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है ना आपको हाँ आज हम भेज देंगे मेम छुड़वा देंगे बच्चे को आप टेंशन ना लीजिये नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेम हम रिस्क लेते हैं ना आप जाइये हम छुड़वा देंगे ठीक है

हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है नमस्ते